ہیلو میں شاہین باغ سے بول رہا ہوں میرا ایڈریس ایف اے فورٹی ون ہے میں نے امیزون پہ ایک ٹرالی بیگ جو کہ سفاری کمپنی کا ہے اسمال سائز اور ایک اسکول بیگ وہ بھی سفاری کمپنی کا میں نے آرڈر کیا اور اس کا پیمینٹ میں نے اسی وقت کر دیا تھا لیکن وہ سامان تین دن میں میرے پاس ڈلیور ہونا تھا جو کہ ابھی تک کے ڈلیور نہیں ہوا اور وہ کینسل بھی ہو گیا تو میں نے پیسے کے واپسی کے لئے درخواست کی لیکن وہ پیسے ابھی تک کے میرے اکاونٹ میں آئے نہیں جو کہ آپ بتائے تھے کہ پانچ دن کے بعد آپ کے پیسے واپس ہو جائیں گے لیکن ابھی تک کے وہ پیسے آئے نہیں تو یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے سر پلیز آپ اس کی وجہ بتائیں اور وہ پیسے جتنا جلد ہو سکے میرے اکاونٹ میں واپس کر دیں یہی آپ سے رکویسٹ ہے